ویسے تو مجھے ڈانس کرنا بہت پسند تھا لیکن اب میں ڈانس کو اتنا پسند نہیں کرتی پہلے مجھے ڈانس کرنا بہت پسند تھا میں پہلے بہت ڈانس کیا کرتی تھی اور اپنی ویڈیو بھی بنایا کرتی تھی لیکن سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا نہیں ڈالتی تھی کیوںکہ ہمارے گھر میں یہ سب کرنا منع ہے اور اسی وجہ سے میں نے اب ڈٓانس کرنا چھوڑ دیا نہیں تو میں پہلے ہر جگہ ڈانس کیا کرتی تھی ہمارے یہاں پہ کئی شادی ہوتی تھی یا میں کہیں پارٹی وغیرہ میں جاتی تھی تو میں وہاں پر بھی ڈانس کیا کرتی تھی مجھے بہت شوق تھا ڈانس کرنے کا اور میں اپنی بہنوں کو بھی کرایا کرتی تھی لیکن اب میں اتنا ڈانس نہیں کرتی اب تو ہمیں کبھی کبھار کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو گھر میں ہی کر لیتی ہوں لیکن اتنا نہیں کرتی جتنا پہلے کرتی تھی پر اب مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے ڈانس کرنے کا